मां शुरूअ खां ई कपिड़ा सिबंदी आहियां ड्रैस ऐं सलवार कमीज करे वेंदी आहिंयां ॾाढियूं तरह तरहयूं डिज़ाइनूं ठाहींदी आहिंयां पर उन में जेंसि ताईं मां पंहिंजियूं डिज़ाइनूं तयार करे न सघां तेंसि ताईं मां कपिड़े खे न छॾींदी आहियां शुरूअ खां ई मां ड्रैस मटीरियल में तयार करे करे करे वेंदी आहियां ऐं मूंखे मदद मिलंदी आहे मुंहिंजी ममी मूंखे सेखारींदी आहे सुठे नमूने मां हूअ करे वेंदी आहियां ड्रेसूं ऐं मूंखे तरून थलाणी ऐं मीता जा ड्रैसूं डिज़ाइन मूंखे पसंदि आहिनि ऐं मां हुननि जहिड़ो करण जी कोशिशि कंदी आहियां